دو قومیں ہندوستان میں بہت اہمیت رکھتی ہیں تاریخ میں اور تاریخ میں جتنی لڑائیاں ہیں ان میں نمبر ایک پٹھان نمبر دو راجپوت پٹھانوں نے بھی پورے ہندوستان میں سبھی کی طرف سے سبھی راجاؤں کی طرف سے لڑائیاں لڑی ہیں چاہے وہ ہندو راجا ہوں یا مسلم راجا ہوں اسی طرح راجپوت بھی سبھی کی طرف تھے چاہے وہ مسلم راجا ہوں ہندو راجا ہوں مل جل کے لڑتے تھے کیونکہ ان کی یہ لڑائیاں ان کی حکومتوں اور ان کے فائدے اور ان کی سلطنتوں کے لیے ہوتی تھی کوئی مذہب اس میں بیچ میں لڑے نہیں آتا تھا ان کی لڑائیاں ان کے علاقوں کے لیے ہوتی تھی تو سب سے بڑے چیلنجز پٹھان اور راجپوتوں کو ہوئے جس کی وجہ سے وہ پورے انڈیا میں ہر ہر جگہ پھیل گئے ہر ہر خطے میں انہوں نے اپنے مکانات بنائے اور وہاں رہ رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جتنے راجا ہوئے سب کے ساتھ یہ لوگ چلتے تھے ان کے ان کے ان کے دفن جو ان کے وہ ہوتے تھے بڑے بڑے ان کے لشکر ان میں رہتے تھے اور ان کے لشکر کے علاوہ جو ان کے اور جو کام ہوتے تھے ریوینیو کا اور خراج کا ان سب میں وہ لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے